हाँ मेरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती उस समय थी जब मैं कक्षा दसवीं में था और मुझे टाइफाॅइड मोतीझरा हो गया था जिस कारण मेरा स्वास्थय बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था और मैं परीक्षा नहीं दे पाया था जिस कारण मैं एक वर्ष पीछे चले गया था और मैं अपने मित्रों से भी दूर हो गया था मेरी बीमारी के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हो गया था और घर वाले भी मुझे लेकर बहुत परेशान हुए थे क्योंकि मुझे कई अस्पतालों में ले जाना पड़ा था परंतु मुझे जल्दी से आराम नहीं पड़ा इसके साथ मेरा शैक्षणिक सत्र भी पीछे हो गया और यह चुनौती मेरे लिए बहुत ही मतलब ख़तरनाक रही और सबसे बड़ी रही क्योंकि बीमारी के कारण मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी काफ़ी कमजोर हो गया था